नमस्ते दीदी हाँ दीदी हम तो सिलाई करते हैं

हाँ हाँ हाँ हाँ

हाँ नहीं मैम दरअसल हम वो जो कहते हैं शर्ट और पैंट जो ड्रेस है वो बना लेते हैं और न तो कैप बना पाते हैं और न ही तो टाई बना पाते हैं मैडम जी थोड़ा देख लीजिए अगल बगल बाजू में हो सकता है कोई टाई या कैप बनाने वाले और टेलर होंगे हम आपका शर्ट पैंट का और ड्रेस का मॉडल बना देते हैं और उसके बाद आप टाई और कैप किसी और के टेलर के यहाँ कर लीजिए हाँ मैम एक पीस का ड्रेस मतलब है जो एक पीस है एक हफ फूल वाले का कम से कम दो सौ और हाफ वाले का हाफ पीस का डेढ़ सौ नहीं मैम ऐसी बात नहीं है देखिए पुराने में बहुत समय बीत गया है अब आइए देखिए जाइए ये टेलर इससे भी ज्यादा मांग रहे है फिर भी हम तो आप से बहुत कम ले रहे हैं बस डेढ़ सौ का है मैम तो बता तो रहे हैं हाफ हाफ पीस का डेढ़ सौ और फुल पीस का दो सौ देखिए मैम कम से कम ढाई डेढ़ सौ बच्चे हैं तो उनके लिए कम से कम तीन महीने तो लगेंगे ही अब उतना शर्ट बनाने में तो पीस टाइम लगेगा ही

तो ठीक है मैम फिर भी हम कम से कम ढाई दो महीने के बाद ही दे सकते हैं अरे मैडम जी

ठीक है मैम देखते हैं ठीक है देखते हैं फिर और किसी से बात कर लेते हैं तब बताते हैं आपको